हांव सदांच पयलीं पावणू वर सकाळी पावणू वर मॉर्निंग वॉक करता मॉर्निंग वॉक करून आयले नंतर एक पांच मिण्टा रिलीव जाता आनी ताचे नंतर योगा करपाक लागता योगा कसो करता रामदेव बाबान सुरवाती सावन योगा करता आसतना खंयची योगा कशी सुरवात करची एकदम डायरेक्ट फ्लोमुक योगा सुरवा करून थंयच्या फुडें स्टॅप बाय स्टॅप वचचें त्याच पद्दतीन हांव ती योगासना आनी ती योगासना जाले नंतर इतली योगासना प्रत्येक वेळार इतली एक्टिवनस येता हांव म्हणी म्हाका तर स्वता खोशी भोगता इतलो हांव ए जाता आयुश्याक म्हणजें जिवनांत हे खंयचें खंयचें योगाचें म्हत्व कशें जावं हात जावं पाय जावं बो बोटां जावं दोळे जावं जें तुगे सगळें एक्टीव उरतले जाल्यार न्ही योगासना कशी कशी केदे वेळ करपाक जाय हाचे दडे रामदेव बाबा कडच्यान घेतले आनी त्याच पद्दतीन हांव आतां योगा जवळजवळ तास ते सवा तास मेरेन सकाळ फुडें उठून पयली योगा करता आनी मागीर मुगे नित्यकर्म करता पूण योगासना करतना इतली मनाक मानसीक शांती मेळटा आनी जें श्वासोश्वास घेतना दीर्घ स्वास ल्हव स्वास घेतना जावं अनुलोम विलोम करतना जें तुका भितर अंतरीक भितर अंतरीक मना जी पळय स्वास्थी मेळटा आनी जी तुगे बोड य बॉडिची जितलीं अवयव आसात तितली एक्टीव जातात सामके मनाक खोशी भोगता की खरें योगासनाचे जे धडे रामदेवान आमकां दिलें आनी ते केल्ल्यान आमकां आज खरें आयुश्याचें जिवनाक कशी एक्टीवनस मेळटा हें खरें ते योगासनांतल्यान म्हाका मेळ्ळां हाका लागून म्हाका योगासना हें सामकें बऱ्या पैकी तुगें तूं तंदरुस्त उरपाचे व्यवसणाचे आमकां एक रामदेव बाबा कडल्यान धडे मेळ्ळे आनी ते आज पसून हांव ते मुद्दम योगासना करता